मैं खाना बनाने में समय देना चाहूँगी अगर मैं पूरे परिवार का खाना बना रही हूँ तो कम से कम एक घंटा और अगर मैं सिर्फ़ कोई ब्रेकफास्ट बना रहीं हूँ सुबह या फिर ईवनिंग टाइम के लिए तो मैं सिर्फ़ उसमें आधा घंटा ही देना चाहूँगी चाहूँगी क्योंकि इस खाने में ज़्यादा समय देना ठीक नहीं क्योंकि अगर आपके पास दो चूल्हे वाली गैस है तो आप जल्दी बना सकते हो अगर आपके पास चार चूल्हे वाली गैस हैं थोड़ा लेट हो सकता है है ना और मैंने रेसिपी की का इतना कठिन नहीं लगता मैंने एक बार ट्राई किया था मैंने गाजजर का हलुवा ट्राई किया था मतलब मुझे बनता नहीं था मैंने बनाना चाहा लेकिन उसमें मैंने थोड़ा मुझे टफ लगा क्योंकि क्या है उसको तलना फिर उसको भूंजना बहुत ज़्यादा ही मुझे टाइम लग गया था इन सब चीज़ों में और उसमें घी डालना दूध पकाना मुझे और उसमें डेढ़ घंटे लगे मुझे एक गाजर के हलवे को बनाने में जो मैं पूरा खाना चार लोगों का मैं परिवार का खाना एक घंटे में बना देती हूँ यहाँ मुझे गाजजर का हलवा बनाने में सिर्फ़ डेढ़ घंटे लगे थे इस लिए मुझे यही है एक व्यंजन जो मुझे बनाने में टाइम लगा था सब से ज़्यादा अदरवाइज़ मैं बहुत ही जल्दी खाना बना लेती हूँ और एक घंटे और आधे घंटे से ज़्यादा मैं किसी भी खाने को नहीं देना चाहूँगी